नमस्ते हमको गाड़ी चाहिए लखनऊ जाना है घूमने घूमने फिरने खाने पीने कि व्यवस्था कितना पैसा अरे बीस हज़ार लगेगा थोड़ा काम कीजिए थोड़ा कम कीजिए महंगाई बढ़ा है तब थोड़ा कम कीजिए थोड़ा बहुत कम कर दीजिए ना हाँ लखनऊ में जाना है घूमना है खाने पीने की व्यवस्था है भाई तो थोड़ा कम कि कम नहीं करोगे कम नहीं करोगे पंद्रह पंद्रह हज़ार तक ले लो अट्ठारह तक लेंगे ठीक है ठीक है हाँ चलो हाँ नमस्ते

और कितना पंद्रह हज़ार में ठीक है ना अरे पंद्रह हज़ार है ले लीजिए बहुत अरे महंगाई तो है लेकिन थोड़ा पंद्रह हज़ार ले लीजिए हाँ

अच्छा चलो ठीक है भाई अट्ठारह ही ले लीजिए आराम से हर जगह हमको घुमाएगी ना परसों सुबह

पाँच आदमी हैं आठ बजे हाँ आठ बजे जाना है हाँ टाइम दिया है आठ बजे जाना है आठ बजे गाड़ी लेकर हमको चाहिए नमस्ते नमस्ते